हें कितें म्हाका परत परत फोन येता कोणाचें कांय अननोन नंबर आं मॅसेजी बी येता म्हजो रिचार्ज सोंपोंक आयलो दिसता पळोवया कसली मॅसेज ती आं रिचार्ज सोंपलो फाल्यां म्हणल्यार सोंपता एक काम करया वी आय एप आसा ताचेर पळोवया कितल्या रुपयाचे रिचाज रिचार्ज आसा तें थ्री हंड्रेड सेवेन हंड्रेड एट हंड्रेडाचेर रिचार्ज आसा सेवेन हंड्रेडाचे बरें आसा दोन जी बी प्लस हंड्रेड एस एम एस फ्री अनलिमिटेड टॉक्स आनी तीन म्हयन्यां खातीर मेळटा हें बरें आसा सेव्हन नायटी नायन तीन म्हयन्यां खातीर मेळटा एक काम करुया हेंच रिचार्ज करुया तीन म्हयन्याचे पयशेय बी सेव जातले थोडे पयशेय बी उरतले एक म्हयन्याचे करपाक गेल्यार एक म्हयन्याचे शंबर शंबर रुपया दोनशी दोनशी रुपयाचे एक आसा ताचे बरें हे पांयशी रुपयाचे तीन तीन म्हयन्या खातीर करपाचे ओके आनी आतां हांव म्हजो नंबर र वेरीफाय करता सात चार चार दोन णव शुन्य आठ स पांच णव ह्या नंबराचेर म्हजो रिचार्ज करतले पांयशी रुपयाचो तीन म्हयन्या खातीर